भारतके इतिहास बहुत पुरान अइ ई मतलब स्वतन्त्रता आन्दोलनके टाइममे बहुत रास आन्दोलन भेल भेल छलए जाहिमेकि ओहिमे जे छलथि असाधारण नेतासभ जे छलथिए जिनकर नाम जेना भेल अहाँके सुभाषचन्द्र बोष महात्मा गाँधी भगत सिंह सुखदेव रा राजगुरु लालबाहदुर शास्त्री राजेन्द्र प्रसाद